हलो हम टीचर बजै छी अहाँ बच्चाके गार्जियन कतय छियै अहाँ जल्दी आबियौ बच्चाके सभ चलि गेलै अहाँके बच्चाकेँ हम पकड़ि कऽ रखने छी अहाँ जल्दी अबियौ ठीक छै अहाँ आउ अहाँके बच्चाकेँ हम घरमे बैसाए कऽ रखने छी अहाँ जल्दी आउ इस्कुलपर ठीक छै अहाँ आउ नहि अहाँ बच्चाकेँ हम घरमे रखने छी अहाँ आउ ने हम अहाँके हाथकेँ बच्चा देब ठीक छै ठीक छै हम अहाँके हाथकेँ बच्चा देब अहाँ आउ हँ अहाँ एकदम निश्चिन्तसँ आउ अहाँ बच्चाके कुशलके लेल हम नहि टीचर लागय देब हम जिम्मेदारीसँ बच्चाकेँ रखने छी अहाँ एकदम स्थिरसँ आउ रास्तामे छी तऽ अहाँके बच्चाकेँ एक रत्ती कोनो चीजके प्रोग्राम नहि अछि बड्ड सुन्दर बच्चा अछि ठीक छै अहाँ जल्दी आउ एकदम बच्चा खुशी मगनमे यए हम एहनो कतहु बच्चाके बाहर जो जाय दियै हम जे सरकारके वेतन पबै छियै से हम बच्चाकेँ बाहर जाय दै दुआरे हमरो परमे सरकार क्लेम करथिन ने हँ तऽ ओहि दुआरे अहाँके बच्चा सुरक्षित धएल छथि

हँ एकदम अहाँ स्थिरसँ आउ कोनो टेंशन लए कऽ नहि आउ हम एतय सरकारी इस्कुलमे जे बैसल छियै टीचर बनि कऽ से बच्चेके ने रक्षा करैके वास्ते हँ एकदम बच्चाके रक्षा बढ़िआँ जँका भऽ रहल यए कोनो टा चिन्ता अहाँ नहि करियौ नहि करियौ हँ एकदम अहाँके बच्चा सुरक्षित धएल छथि हँ अहाँके बच्चा बड्ड सुन्दर यए बेंचपर बैसल यए बैग टङ्गने अछि हम मास्टर ओही लए ने बैसल छियै जे बच्चाकेँ हम सुरक्षितसँ रखबै सुरक्षितसँ रख हँ बड्ड सुन्दर बच्चा पढ़ि रहल हन अहाँके बच्चा बड्ड होशगर निकलत अहाँके बच्चामे एक्को रत्ती कोनो चीजके नहि परिस्थिति खराब यए बच्चा पढ़यवला यए अहाँसभ कनि मजबूत भए कऽ सभसँ छियै जे ध्यानसँ छियै बाबा मैआँके माय बापके इस्कुल पठेनाइ